जॾहिं जॾहिं धर्म जी हानि थिए थी तॾहिं तॾहिं भॻवानु ख़ुदि पापियुनि खे नास करणु ऐं धर्म जी रक्षा करण लाइ हिन संसार में अवतारु धारे अचे थो अहिड़ो अवतारु थियो असांजे झूलेलाल जो बि जॾे सिंधु देश में मिर्ख बादशाह जनता खे सताए थो तॾहिं सभई नरसरपुर वासी दरियाशाह जे कप ते वेही भॻवान खे सिक ऐं श्रद्धा सां ॿाॾाइणु लॻा हे प्रभु असांजे धर्म जी रक्षा करो तंहिं खां पोइ लाल साहिब जो अवतारु थियो झूलेलाल शाह तॾहिं ई हिदायत कई त मुंहिंजो वासो जल ऐं जोती में आहे जेको जल ऐं जोती जी पूॼा कंदो सो मन जूं मुरादूं पाईंदो उन खां पोइ सिंधु जा हिंदू दरियाशाह ते मिठा अखा पोईंदा आहिनि ऐं खूह ते ॾीओ ॿारे लाल साहिब जी पूॼा कंदा आहिनि ऐं आसीसूं वठंदा आहिनि इन करे सिंधु माण्हू में पुराणे वक़्त खां वठी ई जल पूॼा जो ॾाढो महत्व आहे हीअ पूॼा पुराणे ज़माने खां वठी हली रही आहे छाकाणि त वरुण देव ई सिंधियुनि जो भॻवानु आहे उनसां सांस्कृतिक और एतिहासिक गौरव सदा ठहियो आ रहे माण्हुनि जो हमेशा जीवन सुखियो रहे आबाद रहे इन करे जल जी पूॼा थींदी आहे और पल्ले जो महत्व थींदो आहे असां पंहिंजी घर में दरियाशाह जे अॻियां अखो पाए पल्लो पाईंदा आहियूं ऐं जोति ॿारींदा आहियूं पोइ पंहिंजे वरुण देव खां पंहिंजे परिवार जी कामना कंदा आहियूं और आसीसूं वठंदा आहियूं